हँ हम कोच सर बोलै छी अच्छा अच्छा सीखना है आपको ना सीखैके सीखैके है ने अच्छा सीखैके है तऽ सभ सँ पहिले तऽ अहाँ आउ हमरा ग्राउंडमे ग्राउंड एगो बनेले छी हम छक्का केना मारैके है चौका केना मारैके है सब हम बता देब अहाँके लेगमे छक्का मारैके लेल बैटके तनिका हल्का सँ उठाके तब मारू ऑफ मारैके लेल हँ से डिटेलमे बता रहल छी ने हम डिटेलमे बता रहल छी टेंशन नहि लिऽ अहाँ बॉलके अगर बाउंडरीके पार भेजैके है तऽ बैटके कसिके मारैके होइ छै कसिके मारू बॉलके सामने जब बॉल आ रहल अछि तऽ बॉलके टिकलाके बैट उँचाके मारू आओर लेगमे अगर चौका मारैके है तऽ बैटके सुताके मारू छक्का मारैके है तऽ बैटके उठाके मारू बॉलिंग करैके लेल तऽ पहिले तऽ राउंड पूरा होइ दौड़के राउंड दौ इतना न दौड़ू बहुत फास्ट दौड़के तब ओकरा बाद बॉल फेँकू बॉल एकदम सटीक जाइके चाही विकेटके सामने सामने सुन रहल छी ने अहाँ बात हमर विकेटके विकेटके सामने सामने जाइ तब न बन्दा आउट होइत तब ओकरा बाद तब हँ हँ हँ हँ तब ओकरा बाद कैचो करैके तरीका बता दै छी तऽ कैच अगर बहुत ऊँच है तऽ ओकरा लेल छलांगो लगाबैके पड़ै छै कैच अगर थोड़ा सुतऽवा वाला है तऽ ओकरा लेल ड्राइव लगाबऽ पड़ै छै मैच उच देखू टी वी पर जब मैच हो रहल अछि तऽ मैच देखू टी वी पर तऽ अहाँके नॉलेज मिलत बात समझली कुछ हमरा सँ सिखबो करू कुछ हमरा से सिखबो करू कुछ जैसे कि भारत पाकिस्तानके मैच होइ छै तऽ मैच देखब तऽ बहुत अच्छा होइ छै ई मैच तऽ देशके लेल होइ छै ई बहुत अच्छा होइ छै आओर सभ मैच सीखैके है तऽ ध्यान सँ हमरा जेना ज्वाइन करू क्रिकेटके बारेमे नॉलेज हो जायत इएहे सभ बात है इएहे सभ विचार है क्रिकेट तऽ बहुत अच्छा खेल होइ छै क्रिकेट कब ककरा ठीक है रखै छी तऽ